हम हमारे घर में मार्केट में बनी हुई झाड़ू और पोछे का इस्तेमाल करते हैं घर में साफ सफाई करने के लिए हर घर में झाड़ू पोछे का इस्तेमाल किया जाता है ये दोनों ही चीज़ें घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की प्रतीक है अतः हमें प्रतिदिन घर की साफ सफाई अवश्य करनी चाहिए नित झाड़ू पोछा लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है प्राचीन समय में गोबर से घर लीपने को बहुत ही शुभ माना जाता था आज भी इसे सुभ माना जाता है दरअसल गाय के गोबर में देवी लक्ष्मी का वास होता है इसलिए महिला घर के मुख्य द्वार पर गोबर से आर्ट बनाती है या फिर पूरी दीवार को ही गोबर से लीप देती है उनके मुताबिक़ देसी गाय का दूध अमृत है उनके मुताबिक़ गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है और गाय के मूत्र में गंगा मैया रहती है वास्तु दोष और गृह दोष में गोमूत्र का छिड़काव करने से सारे दोष दूर हो जाते हैं